अच्छा हून मिगी एह् सुआल पुच्छेआ गेदा ऐ कि टैम दी मदद कन्नै तुआढ़े ऐरिये च हैत्थ केयर च केह् केह् फायदा होआ दा ते जियां कि सारे जानदे ने कि ऐजुकेशन च ते इसदा जानि के मेरे आखने दा मतलब ऐ कि जियां स्कूलें च दुआइयां शुआइयां अज्जकल फ्री दी बंडियां जंदियां न ते कैम्प शैम्प लगदे न ते उसदा बड़ा ज्यादा लोकें गी अवेयर कीता जंदा ऐ उसदा बारै च लोकें गी सनाया जंदा ते बत्थेरे फायदे न महाराज इसदे सटैम दे ते होर ऐजुकेशन दा ठीक ऐ फ्ही